शिक्षा शिक्षा सबके लिए आवश्यक छै शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान यानी जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है जीवन में उसके लिए अंधकार ही अंधकार रहता है शिक्षा वह चीज़ है शिक्षा को तीन तरह से प्रस्तुत किया जाता है भाषा के द्वारा लिख करके और अपने व्यवहार से हम तीनों विचारों तीनों ही तरह से हम एक दूसरे परवे से प्रभावित दूसरे को प्रभावित करता है वह शिक्षा है शिक्ष ज्ञाने धातु से वह शिक्षा बना है शिक्षा का ये जो बहुत बड़ा प्रभाव है कि हमारे मानव जीवन में जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह एक तरह से ज्ञान की चक्षु जिसके पास नहीं है अज्ञान अज्ञानवश वह सही को गलत और गलत को सही कर समझ पाता है जिसके कारण जीवन में बड़ी बड़ी कठिना कठिनाइयाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे जो व्यक्ति शिक्षित है समझदार वह अपने विचारों को अपने व्यवहार को ये दोनों तरे तीनों तरीके से दूसरे पर प दूसरे को प्रभावित कर सकता है वह दूसरे को समझा सकता है दूसरे को बता सकता है जैसे शिक्षित महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षित वह व्यक्ति है जो जी जीवन जीने की स्वस्थ स्वास्तिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के दृष्टि से वह जीने की कला जानता हो स्वस्थ रूप से जीवन जीने की कला को जानता हो वही व्यक्ति स्व शिक्षित है और शिक्षा का महत्व इतना यह है कि सबसे पहले लिखा है कि विद्या यानी शिक्षा जो है वह दूसरे का जिस मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है वह विनम्र नहीं होता है उसके लिए संस्कृत के एक श्लोक कहता है कि विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पार पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम् यानी विद्या जो है वह क्या कहते हैं सबसे पहले बि विद्या से पढ़ने से क्या होता है शिक्षित होने से क्या होता है उसमें विनम्रता आती है विद्या रूपी एक ऐसा फल है कि वह मनुष्य रूपी वृक्ष को झुका देता है अवनत कर देता है और जब विद्या जब आती है तो उसके पास विनम्रता आती है विद्या ददाति विनयम् विनय विनयादा याति पात्रता और उस व्यक्ति के अंदर पात्रता आती है वह उसके योग्य बन जाता है ताकि वह ज्ञान को अर्जित कर सके वह उसको सही ढंग से सँवार करके सँजो करके रख सके उसमें वह पात्रता आ जाती है तभी ज्ञ ढंग और उसके बाद पात्रता बे जब आ जाती है तो उसको जो है से धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसके बाद ल धन की लक्ष्मी की जब प्राप्ति होती है तो जो सज्जन पुरुष होती है वह सज्जन पुरुष उसको क्या करते हैं धर्म करते हैं अपने जीवन में सुखमय जीवन बि बिताते हुए धर्म भी करते हैं और जो अशिक्षित यानी जिसको कि ज्ञान का नहीं है शिक्षा का सही उपयोग उसके उसके पास सही ज्ञान नहीं है तो क्या करते हैं उस धन से धन का उ दुरुपयोग करते हैं और इतना कि अपना आप ही अपना नाश कर लेते हैं तो शिक्षा जो है इतना आवश्यक है कि मनुष्य को एक मनुष्यत्व प्राप्त करने का जो लक्ष्य है जो साधन है वह शिक्षा है और हम देखते हैं कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वह व्यक्ति किस तरह से बोलेगा किस तरह से चलेगा क्या करेगा नहीं करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है अभी हम समाज में देखते हैं कि जो व्यक्ति जैसे पढ़ा लिखा नहीं है यो से जो शिक्षित नहीं है वो उसका रहन सहन खान पान में भी जो है से वह सही ढंग से नहीं कर पाता है कब क्या खाना चाहिए और कब कहाँ जाना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए किस तरह का किसके साथ व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान उसके पास नहीं रहता है इसलिए शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर है लोग समझ कहते हैं कि यदि वह शिक्षित होता तो ऐसा व्यवहार नहीं करता तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वह अपने आपको सम्भालते हुए दूसरे को भी सम्भालने सम्भा सम्भलने का मौका देते दूसरे को भी संभलने का अकल सिखाते हैं तो शिक्षा वह चीज़ है वो ग माने गहरा समुद्र है जिसमें गोता लगाने से मनुष्य जो है वह एकदम पवित्र बनकर के निकलता है वह अपने आपको सुखी और सम्पन्न करते हुए दूसरे को भी सुखी और सम्पन्न करता है अभी हम समाज में देखते हैं जैसे कि एक क्या कहते हैं उसको ज़हर का बोत ज़हर की शीशी रखी हुई है यदि पढ़ा लिखा है तो समझता है कि यह ज़हर है नहीं पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कड़वा तेल के तरह प है से वो ज़हर की शीशी केत कड़ाही में डाल देता है उसको पते नहीं लगता है कि उ शीशी में कड़वा तेल है कि क्या है अभी आये दिन भी सुनने को मिला है कि रसोइया जो है डाल दिया बच्चे बीमार पड़ गए तो इस तरह से शिक्षित होना जीवन में बहुत ज़रूरी है शिक्षित व्यक्ति जो है वह कही कहीं भी एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहेगा और एक अप माने कहीं भी वह दूसरे को क्या कहते हैं असुविधा असुविधा को सुविधा में परिवर्तित कर देगा इसलिए जीवन में शिक्षित होना आवश्यक है चाहे कितना भी गरीब हो अमीर हो वह शिक्षा जो है एक दूसरे पर प्रभावित करती है कि यह मनुष्य जिसमें यदि शिक्षा नहीं है वह उसका जीवन पशुवत जीवन व्यतीत होता है वह एक सच्चे मानुष का मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है क्योंकि वह उसका एक रहन सहन खान पान बोली विचार ही एक ऐसा होता है जिससे कि आदमी परख लेता है कि यह आदमी अशिक्षित है इसका शिक्षा का ज्ञान नहीं है यह जहाँ कहीं भी जाएगा वह अपना अशिक्षा का छाप छोड़ता जाएगा जो आदमी लिखा है ना कि बिद्वान सर्वत्र पूज्यते जो शिक्षित व्यक्ति है वह जहाँ कहीं भी जाता है वह पूजनीय होता है आ जो अशिक्षित होता है वह जहाँ कहीं भी जाता है वह अपूजनीय होता है तिरस्कृत होता है उसको कहीं जैसे सही जगह नहीं मिलती है उसको लोग सम्मान नहीं देते हैं इसलिए जीवन में शिक्ष मनुष्य के जीवन में शिक्षा बहुत नितांत आवश्यक है शिक्षा रूपी दृष्टि जिसके पास नहीं है वह चमड़े की दृष्टि से उसका जीवन नहीं चल सकता है ज्ञान रूपी शिक्षा शिक्षा रूपी दृष्टि का होना बहुत आवश्यकता है इसलिए शिक्षा सबके लिए आवश्यक है